नमस्कार सर

हाँ जी हाँ हाँ बिल्कुल सर मिल जाएगी आपको मोडेर्न टाइप की जो कि आजकल आती है स्टेबल स्टेबल भी हो जाती हे बेड भी बन जाता है पढ़ाई के लिए किताबे भी रख सकते हो बिल्कुल जगह इस्पेस बहुत कम लेती हे उसमें एक ही कार्य में दो तीन कार्य हो जाता हे आप बेड भी सकते हो उसमें पढ़ाई भी कर सकते हो कुछ किताबें भी रखने के अलग से हैं फ़ोल्डबल है जो इधर से उधर पैसे तो बहुत कम है पैसे तो मानों तो हमारे लिए बहुत कम है कम दाम में आपको मिल लमसम बीस पच्चीस के लमसम में मिल जाएगी आपको बिल्कुल मिल जाएगी वो भी मिल जाएगी वो इससे काफी सस्ती पड़ेगी वो फोलडींग है आप खाना खाते हो तब तो उसको फैला सकते हो फिर में कम इसपेस में साइड में रख सकते हो की कुर्सियाँ भी इन्क्लूड है कुर्सियाँ साथ में ही जाएगी आगे पीछे भी कर सकते हो उनको

उसका ज़्यादा नही है उसका तो आप पर ग्यारह हजार रुपये लगेंगे एजेपुर के अंदर चोमुपुलिया हे न चोमुपुलिया हाँ उसे साइड में चाहे बाइ पास चौदह नंबर दुकान हमारी है पूछ लेना किसी से ओके आ जाना कभी आ जाना कह देना आपसे बात हुई थी ओके